हाँ नमस्ते ऐसा है कि हम लोग घूमना चाहते हैं तो वो ये बताइए आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी

आप सफारी दे दीजिएगा और ड्राइवर भी आपको करना ही पड़ेगा और ड्राइवर देखिए ऐसा होना चहिए जो दारू शराब कुछ न पीता हो और आदमी सही हो जो हम लोग भई घूमने जाएँगे तो वो हमको उसको ढूँढना पड़े कहीं इधर निकल जाए दारू पी ले अपने मस्ती से टहल जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा वो ए सी होगी या मतलब ऐसे ही नहीं ए सी हैं और हमें जाना है जैसे दिल्ली जाना है या और जगह जाना है जहाँ जहाँ इच्छा होगी वहाँ वहाँ हम उसको लेकर के जाएँगे और और ये बताइ और ये बताइए कि क्या आपके यहाँ हमें पैसा कितना देना पड़ेगा

वो जो है आप जो है वही सफारी रखिए हाँ तो ठीक है हम वही चाहते हैं कि हाँ और और बताइए के को और कोई मतलब जो है हाँ हाँ परेशानी नहीं होना चहिए क्योंकि भई हम लोग हमारे यहाँ साथ में जो कर्मचारी हैं वो भी जाएँगे और

अच्छा अच्छा हाँ हाँ यही हम चाहते हैं कि भई हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि घूमने में अगर कोई परेशानी हुई तो फिर मजा नहीं आता है इसलिए जो है अपने टहलने घूमने जा रहे हैं तो कम से कम अच्छा ठीक है नमस्ते